जय झूलेलाल हम्म प्रतियोगिता त घणी कयूं आहिनि उन्हनि में हाणे जीअं कलाकृति जीअं ड्रॉइंग थींदी आहे उनमें परिक्षा में पार पाट वरितो हुयो त उनमें जीअं अ जेका ड्रॉइंग हुई उहा आसान कोन हुई पर मुश्किल सां जीअं पाण प्रैक्टिस करे हुनखे उनजो ऐं वारम्बारि उनजी प्रैक्टिस करे ऐं ड्रॉइंग सुठी ठाहिण जी कोशिशि कंदा आहियूं ऐं हुनमें जीअं प्रैक्टिस करे कलर वलर जेको रंग थींदा आहिनि उहो सुठे नमूने भरे करे उनजो अ सुठे नमूने पाण ठाहींदा आहियूं त हुनमें हुअ शइ पाण खे वणे थी ऐं उनमें पंहिंजो अभ्यासु नज़र थो अचे त हुनमें प्रैक्टिस करे करे ऐं उनमें पाण खे मास्टर ठाहिणो पवंदो आहे त उहा अनुभव अ वठण लाइ टाइम लॻंदो आहे पर हुनमें जीअं मास्टर ठहूं था तीअं पाण खे सुठो लॻंदो आहे जय झूलेलाल